ہائے گائیز میرا نام ہے فاطمہ اور میرا تعلق ہے مالیگاؤں سے ایکچولی پندرہ اگست کے چھٹیوں کے دنوں میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ناسک کی سیر کر لوں اور میں ناسک گئی وہاں کے مالوں میں پندرہ اگست کے آفر میں بہت ساری سیل لگے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں شاپنگ کر لوں اور میں نے کیا کیا کہ میں نے مال گئی اور مال سے شاپنگ کر لی وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے کرتی کرتیاں بھی تھیں تو میں نے سوچا کیوں نہ کرتیاں خرید لوں جب میں نے کرتی خریدی وہاں میں نے جو میں مالیگاؤں میں ٹو تھاؤزنڈ کی ملتی تھی وہاں ناسک میں سیل میں مجھے وہ ففٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ میں تھاؤزنڈ روپئے کی ہی مل گئی تو میں نے سوچا کیوں نہ خرید لوں جب میں نے خریدا تو انکل والے بھیا نے اس پرائزیز سے سستی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے اور ساری بہت ساری فیسیلٹیز مہیا کی تو میں نے کیا کا جب میں نے اپنی کرتی لی انہیں پیمنٹ کی تو انہوں نے آڈر والے مال والے انکل نے بہت ساری اچھی طریقے سے کرتی کو پیک کیا پہلے کرتی کو کاغذ میں لپیٹا پھر پلاسٹک میں پھر اس کے بعد ببل والی تھیلی میں اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اسے باکس میں ڈالا اور پھر آخر میں ایک بڑے سے جیمبو میں اسے پیک کر کے مجھے دے دیا تم راستے میں ناسک سے مالیگاؤں آنے تک اتنی زیادہ بارش اتنی زیادہ بارش مجھے لگا کہ ساری کرتیاں خراب ہو گئی ہوں گی میں نے جب آ کر گھر دیکھا تو کرتیاں ذرا سی بھی خراب نہیں ہوئی تھیں تو میں نے سوچا ذرا کیوںکہ مال والے انکل نے اتنے اچھا پیک کر کے ہی جو دیا تھا اسی کے لیے کرتی ذرا بھی نہیں خراب ہوئی میں نے آنے کے بعد سب لوگوں کو بتایا کرتی سب کو بہت ایک ہی نظروں میں بھا گئی میرے یہاں ممی میری یہاں آنٹی میری دادی میری کزنس میری کزنس لوگ تو تھم میرے بولے کہ مجھے ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے تو میں نے کیا کہا جب کسٹ انکل کو مال والے انکل کو میں نے کہا کہ میں فون کرتی ہوں جب میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے بہت ہی ادب سے مجھ سے بات کی اور کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بھیجتا ہوں پھر جب انہوں نے پارسل بھیجا پارسل والے انکل اتنی ادب سے اتنی تمیز سے مجھے ایک دم سے بیپس بغیر سختی کے ایک دم اچھی طرح مجھ سے بات کی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کرتی تو سستی دی پھر انہوں نے خوب اچھی پیکنگ کر کے دی پھر جب میں نے پارسل منگوایا تو پارسل بھی اتنا اچھا اور جو میں نے منگوایا تھا سیم اسی طرح آ گیا جیسے اور کہیں جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے منگواؤ اس کے بدلے دوسرا دیتے ہیں خراب مال دے دیتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بہت ایمانداری سے اور بہت ہی اچھی طریقے سے انہوں نے مجھے دیا اس لیے مجھے کرتی بہت پسند آئی اور میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئی اس لیے میں یہ مال والوں کا بہت شکریہ کرتی ہوں دھنیہ واد اللہ حافظ